आङो नै दाख्लैसो सासे दखानिनिफ्राय सेगा जुथा बायनानै लाबोनाया जोबोद गाज्रि ब्रेन्डनिखौसो मोनबोदों बे ब्रेन्डआ माबादिमोन ओह आङो ओह नै दाख्लिसो सबथासे उनावनो ओह बेरायनो थांबाय बेरायनो थांनायावनो आङो बेखौ ओह गानलांनायाव ओह बेनि खुन्दुंआ गला बायबायसो ओह दा बेनि उनाव बे सेगा जुथायानि सिफनसआबो ओह गनानैसो दङ सेगा जुथानि ओह सिफनसफोरा गयोब्लाथाय बे सेगा जुथायानो गानजाथावयानो जाया माबादि ब्रेन्डनि सेगा जुथामोन बियो सेगा जुथाखौ आङो ओह बायनानै सबथासेल' जादोंमोन बावनो बे सेगा जुथानि रं खालारा खारनानै दा बोराय रायसो नुलाय लायबाय ओह बिनिखायनो आङो माबादि ब्रेन्डनि सेगा जुथाखौ मोनफ्लांबोआ मा खाफालजों ओह सेगा ओह दा बे सेगा जुथाया गानजाथावयैसो जानानै दङ